हय आसा अश्यो कांय गोश्टी स्टोरीज अश्यो आसा ज्यो पयलींच्या काळान घडटाल्यो आनी लोक त्यो आजुनूय मानतात तुमकां खबर आसतलेंच गोंयान धालो हो खूब फामाद डांस फॉर्म आसा जो जानेवारी म्हयन्यान बायलां एकठांय येवन आठ दिसाचो खेळ खेळटा अशें मानतात की जे जेन्ना बायलां धालो खेळून गेलीं की ताच्या फाटल्यान थंय कोण मांडार कोण वचनाशिल्लो कारण अशें मानताले की बायलां जशीं खेळून गेलीं तांच्या फाटल्यान थंय भुताय येवन खेळटा असो एक भंय आसतालो म्हणून धालाच्या मांडार एकदां बायलां खेळून जाली काय कोणूच वचनाशिल्लो कित्याक सदांच आमकां एक भंय आस आसतालो आमची जाण्टी नेण्टी आमकां सांगताली की धालो खेळून जाली काय थंय भुतां खेळटात